हेल्ल' सोरमोन नोङो ए मामोन खबरालाय

मानो मोजां नङा जाखो नोंसो ना बासिना लांदोंना आं मा मिथिगौ नोंबा सोरनाव लाङा माबे नोंबा सोर दखानाव लांदों आं बोरै मिथिबावगोन दा नोंबा माबायदि कास्टमारा हा नोंसो बासिना लांनांगौमोन दा नोंनिसो भुल बेयो मानसिखौ नुबासो सिनायगोन दा आङो बुस्तुखौ लानानै फै मा बुस्तुमोन बेखौ लाना फैफिन मानसिखौ नुबा सिनायगोन आङो बेखो जा मा मोननो मालाय कम्पानियानो बेखौनो बानायखाबायबा आंबोथ' बानायाखैना बङाइगाव कम्पानिबावसोहाय नाम्बार वान क्वालिटिसो बियो लाबो लाबो लाबो मानसिखौ नुबासो सिनायगोन किन्तु बुस्तुजों मानसिजों आंनि कम्पानिनि बुस्तु नंगौना नङा आंनि बुस्तुखौ आं सिनायगोनना कम्पानिखौ आंनि कम्पानि नङाबा हले आं लाखिनाय जानाय नङा दै बङाइगावनिहाय औ फैयोथ' फैनायखायनोथ' लाखियोलै आङो सोलाबो सोलाबा नोंसो दंसै नों लांदों जितिया नोंहा मोजांखौ मोनलाङाखैबा नों लाबोफिननांगोन दे माब्लाथो लाबो थाब लाबो खोनाबाय माब्लाथो लाबोयो थाब लाबोबानो जाबाय दे फै